जी हमरा सबके जे सामा जे हम सब बनबय छियै से खरनाके खरनाके दिनमे बनैली बहुत आदमीके मन भेल तऽ एक्को दूगो दूगो बनाके राखि देलखिन लेकिन हमसब मधुबनीके तऽ ई उधरके कल्चर यानि कला छै या जे कहियो कल्चर कहियो परम्परा छै वहाँके तऽ सामा भेलय ओइमे सामा रहय हइ ओइमे चुगिला रहय हइ ओइमे वृंदावन खरली एगो छोटासँ कुत्तो लोक बना दैये ओइमे आओर चकेबा रहय हइ सब चीज सतभैया रहय हइ हमसभ सब चीज बनैली आओर फिर उ सामाके हमसब रोज रातिमे खेलयके लेल सब कोइ पहिले दिन शुरू लोक कहीं तीर्थ स्थानसँ करय हइ जिनका जहाँ जे मन्दिर हुनका गाममे पड़य छै उहेँ सँ शुरू लोक करय छै ओकरबाद फिर हमसभ सब कोइ गीत गायबके सब सखी उखी सब अपन वहाँपर गेली आओर ओकरबाद खेलली खेलके वहाँसँ अयली आओर सब कोइ फिर सामा सामा ई अपनेके एकादशीके दिन सामाके फिर रँगाइ हइ रङ्गिके फेर ओकरापर डिजाइन फूल उल बनैली अपन आओर सब कोइ फिर उ सामाके लएके रातिमे फिर अपन चलि गेली ओइमे वृन् चुगला जे होइ हइ तऽ उ चुगलाके लोक अपन ओकरा अथी सन सँ सन सँ ओकरा बनायल जाइ हइ चुङ्गलाके लोक अपन जलेलक कनि गाली उली देलक वृन्दावनके जलेलक ई भाइ बहिनके पर्व होइ छै कार्तिक मासे अइमे गानो कहय छै कि आयल कातिक अधिक सुख कातिक मासे सामा हम खेलय अएबइ ने सामा चकेबाके तऽ गीत सब कते सुन्दर लगय छै सुनयमे से देखय छियै ने साम चको साम चको अइ हऽ हे दूर खेतमे बैठि हऽ हे ढेला फोड़ि फोड़ि खइ हऽ हे इहह सभ लोक कातिकके महीना हइ आओर जे लड़की सब अपन सासुर रहय छै उहो सब अपन अपन नहिरा चलि गेल कि हमे जाइ छी भाय बहिनके पर्व हइ आओर पूर्णिमाके दिन तऽ सामाके भसायल जाइ हइ से तऽ अहाँ सब बुझय छियै बहुत जगह जहाँ नदी हइ तऽ लोक नदीमे भसैलक कमला हमरा सबके मधुबनीमे जादे कमला नदीके सुनैत होबय कमलाके उधर बहुत अथी हइ सब कमला नदीमे अपन भसाबयके लेल जादा आओर जिनका नहि छै दूर हइ तऽ की करथिन पोखरियेमे नऽ आओर सामा खेलय लए कहाँ जाइए लोक खेतमे खेलय हइ जे खेत तमायल उमायल रहय हइ ओही खेतमे लोक सामा खेललक इएह साम सामाके सब सँ बड़ा कातिक मासमे सब सँ बड़ा प्रावधान कयल गेल छै